हम सब जखन भी गीत गाबय छियै चाहे गोसाइके गीत हुअए या फेर कोनो भी गीत हुअए तऽ हम सब जखन गीत गाबय छियै आओर होइ छै जे हँसी मजाकमे गलतियो भऽ जाइ छै तऽ गलती भए जाइ छै तऽ ओइमे हमसब फेर मने पाछू चलि जाइ छियै पाछूके गीत जे होइ छै से फेर दोबारा ओकरा गयलहुँ तऽ हमसभ अपना ओ गीतके सुधारि लै छियै आओर हमरा सबके तऽ एखन गीत सब विशेष गाबऽ पड़इए आब तऽ मधुश्रावनियो पन्चमीके आबि गेल हेँ बेर तऽ तऽ अही बीचसँ शुरू हैत पन्चमी आओर अइ बेर मलेमास पड़इए तऽ मलेमासमे तऽ डेढ़ महीना मधु श्रावणी पूजती तऽ हमरा सबके तऽ एहन गलती बहुत बेर हैत आओर सुधारय लए पड़त तऽ आओर की कही गलतीके अहिना सुधारय छी पाछू जाकऽ एक लाइन पाछू गाबिके तहन हम अपन गलतीके सुधारै छी